एकबेर अहाँकेँ हमरा गामहिमे बहुत नगरा घाट छै बच्चा रही हेलय आबय नहि और धियापुताके जाति होइत छै तऽ आदमीसभ कहैत छै तऽ एक दोसरके पाछाँ पकड़िए लैत छै चल भाय हेलयके बाढ़ि आयल रहै पानि बड़ा तूफानमे रहै तऽ हमरासभके तऽ हेलय आबय नहि तऽ कातेमे नहाइ भरि डाँर पानिमे नहा कऽ अपन बाहर भऽ जाइ एनाहिते कनि कनिके घुसकयके कोशिश केलियै एक एक पएर कऽ के बढ़ियै भरि डाँरसँ फेर एगो पएर घुसकबियै कि भाय चल कनिक आगाँ तखनि कनिक आओर आगाँ पानि हेतहु एकबेर अहाँके कनि घुसकाबयके चक्करमे किछु ज्यादहे घुसकि गेलै पएर ज्यादा घुसकि गेलै तऽ हम उबजुब उबजुब करय लगलियै भाय हाथ दुनू ऊपर कऽ लेलियै आ उबजुब उबजुब करय लगलियै पानिओ दू चारि घोँट पिया गेल रहए आ उबजुब उबजुब कऽ रहल छी लेकिन बगलके आदमी केओ ने केओ देख लेलकै ओ अपन भाइए छथि ओ देख लेलकै ओ बाँहि पकड़ि कऽ हमर जे छै से ओ खीँचला खीँचला तऽ बाहर एलहुँ तऽ किछु देरके लेल हम अवाक भऽ गेल रही जे बहीनचोद आइ मरि गेल रहितहुँ लोकोसभ अहाँके धियापुताके उमङ्गमे सभ अहाँके दुलकारय लागल सभ गार्जियनोकेँ आबि कऽ कहि देलखिन गार्जियनो अहाँके बड़ा गुस्सा भेलाह जे अभी बाढ़ आया हुआ है तुम गया किसलिये अगर तुमको हेलने नहीं आता है तो तुम काहे चला गया तो हम जे छै से बड़ा कनि कालके लेल अहसास भेल जे हम एतेक बड़का गलती तऽ केलियैए ई कोनो नहि छै जे गलती नहि केलियैए गलती कऽ कऽ हम बचलियैए फेर हमर पितियौत भायसभ छथि हुनका कहलियनि तऽ कनि कनिके हमर ओ हेल्प कराबथि हेल्प कराबथि तऽ हम बुझियै कहथि पएर भाँज हाथसँ पानि काट तऽ कनि कऽ ओ पेटमे हाथ लगा देथि तऽ हाथ लगा देथि तऽ कनि कऽ घीचियै घीचैत घीचैत ओ छोड़ियो दैथ बीचमे सँ तऽ कनिके चलियै दू कदम चारि कदम छओ कदम एना कऽ कऽ हेलियै ठाढ़ भऽ जैयै कमे पानिमे छातीसँ कम्मे पानिमे हौली हौली कऽ कऽ अहाँके आरामसँ फेर जे छै से शुरू केलहुँ तऽ कनि कनिके जे छै से शुरूआत भऽ गेलै तऽ अहाँके दू चारि कदम छओ कदम आठ कदम एना कऽ कऽ हेलयके सीख गेलियै तऽ पोखरिमे हेलियै नदीमे बाढ़ि अबै तऽ कम हेलियै किआकि पानि काटऽ तऽ हमरा आबए नहि तखन पड़ोसीसभ जे रहथिन एकाध गो ओ जे एहि पारसँ ओहि पार भऽ जाथिन नदीमे कतबो धार तेज छै तऽ हुनका सभसँ पुछलहुँ जे ओ केना हेतै तऽ पहिले तऽ डराओ देथि लेकिन एगो रहथि चचा ओ हिम्मत देलाह एह एहिठामसँ पाँच फुट पाछाँ फेकबे ने करतौ तोँ कटैत एकरे जहिएँ कटैत जयमे तऽ ओहि कात पहुँच जयमे आरामसँ कोनो दिक्कत नहि छै फेर हमहूँ कहलहुँ जय महादेव आइ नओए कि छओए अहाँके एहिपारसँ ओहिपार भेलहुँ तऽ हमरा तऽ करीब करीब एक लग्गासँ ऊपर डेढ़ लग्गा फेँक देने रहए लेकिन ओहि पार पहुँचलहुँ पहुँचलहुँ तऽ फेर हौसला भेल बढ़िआँ लागल जे कि नहि आब हम किछु कऽ सकै छी